आमी यूट्युबाचेर पळोवन चित्रा बित्रां आमी पळयता आनी मागीर ते करता ते लग्नां लग्नां बिग्ना अशी करून आमी बारीक बारीक दिता कोणा हेल्प बीन करतात लग्नाक दिता आमी यू ट्युबाचेर पळोवन ते आमी करता आनी ते मागीर लोकांक दितात चित्रां फुलां करता आमी तेजीं पळयता आनी ताजे कडल्या वेली बिली करून आमी ते खूब हाडटा मागीर तें लग्नाक दिता पळयता आमी तें सारकें आमी करता तें मातसो करपाक बीन मातसो चड केलो जाल्यार टायम वयता खूब आसता न्ही तें करपाचें आमचें पळोपाक हाडपाक जाय तें करपाक जाय तें सारकें जावपाक जाय डेकोरेशन सारकें करपाक जाय खूब आसता तें करप कलर कलर एशे करून वेली बिली ते सारकें जाय डेकोरेशन करपाक तें करून आमी व्हरता आनी आमी हयडी बियडी अशी करून आमी व्हरता तें डेकोरेशन बड्डेक अशे करून तें आमी करता कटींग करपाक जाय तेजीं तें बरें जावपाक जाय बड्डेक फंग्शन किदेंय आसलें जाल्यार आमकां ऑर्डरी बी येता ते आमी करता आनी आमी लोकांगेर लोकांक बी आमी हेल्प करता कोणा जालना जाल्यार आमगेले बी आमी करता अशे करून आमी तें करता आनी फुडें सरून आमी करता लोकांक बीन फ्रेंडा बिंडां हेल्प करता आमी करता आमी